आंनि पार्स्ट फ्रडाकआनो जाहैबाय चफा आङो दाख्लैहाय काजोलगाव हाथायनिफ्राय चफा सेयार मोनसे बायनानै लाबोदोंनमोन बेखौ आङो आंनि रुमावहाय सेथिं खालामफैबाय आङो दानिया रुमावहाय चफाखौ दोनफैनानै ओरैबादि खालार फुल मोजां समायना मोनबाय आलासि दुमसिफैयोब्लाबो आङो बेयाव जिराहोनो थाखाय बेराद मोजां खामानि होबाय